जी अगर हम बात करते हैं अटल अमृत अभियान की या फिर योजना की तो उसमें हमें देखने को मिला है कि स्वस्थ देखभाल पर घरेलू खर्च के उच्च स्तर के परिणामों की बड़ी संख्या में देखने को मिला है गरीब परिवार उसमें बहुत अच्छे से अपने आप को देख सकता है और इसका उद्देश्य रहा है कि राज्य में बी पी एल आबादी और कम आय वाले परिवारों के सामने आने वाली इस प्रमुख वेगधा को दूर करने के लिए असमय सरकार स्वास्थ्य आश्वासन योजना अटल अमृत अभियान शुरू किया जिससे कि बी पी एल वाले बी पी एल आबादी या कम आय वाले परिवारों को एक अच्छा कुशल परिवार मिल सके महत्वपूर्ण देखभाल की कवरेज प्रदान कर सके स्वास्थ्य का आश्वासन दे सके अटल अमृत अभियान का मतलब ही यही है कि उनको अपने गरीबी होने पर दुख थोड़ा कम हो सके ताकि उसके वो फायदे उठा सके इसमें गरीब लोगों को ज़्यादा फायदा है बहुत सारे लाभों का फायदा मिलता है जैसे कि बो अपने स्वास्थ्य के लिए देखभाल कर सकते हैं कहीं ना कहीं उस पैसों से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं लिखा सकते हैं